हँ हम आयल छियै बङ्गालसँ हमरा तऽ छठिके बारेमे जानना छै हमरा छठि करना छै ओकरामे केना कोन चीज होइत छै हँ हँ हँ हँ सूप बाँसवला सूप अच्छा

हँ टोकरी हँ हँ

अच्छा अच्छा आओरसभ फलसभ भी छठिमे चढ़ैत छै अच्छा हँ टाब ओ बड़का निम्बू जकरा कहैत छै हँ ओ अच्छा अच्छा हँ आओर सभकिछु लागैत छै हँ अच्छा कए दिनके पर्व होइत छै ई

ओ कद्दू भात मतलब कद्दूके सब्जी अच्छा

अओ ओऽ भेलै खरना

हँ हँ ठीक